अह हेलौ अह हेलौ अह अह दे अह दे बुं अह अह औ औ औ सोंनो हागोन दे थ' आं हाइस्कुलबो दं एमइ स्कुल दंफायो दंखायो मोन्नैजों माबा जाबाय मोनसेयानो जाबाय औ अह अह लादोंमोन लानाया आमफ्राय दा जोंनिफ्राय बाहागो लादोंमोन बाहागो लानाया ओमफ्राय नाथाइ आङो बे स्कुलाव थाङैया इसि माबा जाबाय ओ इसि गोबाव जादों ओंखायनो आङो रिजाल्टनि सोमोन्दै दा इखौ बुंथनो हानाय आं सासे मानसिनाव सोंनानैसो खिनथाहरनो हागोन नोंनो

बियो खयजनसो थायथ मोन्नैजों लगायनानैथ औ खयमाससो जाखोमोनथाइ प्रिनाव ह अह ओरैनोथ' माबा थ्रि हानड्रेडनि सायाव दंखोमालै अह अह अह अङ अह इ इसोरोथ' र र र अह अह इसोरनिया र इहाय सोर साथजन ओमफ्राय इहाय एमइ स्कुलाव फनद्रजननिबो बारा दं खोमा ओरै फर ग्रेटफोरनिखौ लानानै आरो ने

जायो जायो जायो स्कुलाथ' जों ओ जोंनाथ' स्कुला ओरै मोजाङानो बुंनांगोन दा सान्नैसो ओरैनोथ' बेलेगफोरनि रुजुनायाव जोंनिया खोब खोब मोजाङै क्लास जागासिनो दङ आरो क्लास जाबायबो थागोन आरो जिहेथु रिजाल्टफोर बेबो रिजाल्टफोरबो खोब मोजां गोजा खोब मोजां ओंखारगासिनो दङ स्कुल उइकफोराबो खोब मोजाङै मोजां जानानै थायो मोजां गोजा स्टुडेन्टफोराबो मोजां गोजा बेखिनियानो आरो

जागोन जागोन जागोन जागोन दे